ہلو سپول ڈسٹک سے آپ بات کر رہی ہیں اوہو دیکھیے میم میں جو ہے نا سپول گھومنے کے لیے آیاں ہوں تو مجھے جو ہے نا ہنومان مندر کے بارے میں جاننا ہے آپ کے یہاں پر ہے ہنومان مندر اچھا نہیں یہاں پر سنا ہے کہ ہنومان مندر جو ہے نا بہت مشہور ہے کوئی ایک ایسا مندر ہے ہنومان مندر کے نام سے ہے جوکہ بہت مشہور ہے آپ اس کے بارے میں جانتی ہیں ہوں اچھا آپ کے گاؤں سے بیس کلو میٹر کی دور پر ہے اچھا یہاں آپ کے گاؤں سے جو بیس کلو میٹر کی دوری پر ہے کتنا ٹائم لگ جاتا ہے وہاں پر پہنچنے میں اچھا آدھا ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے کوئی بات نہیں تو کیا ہم لوگ کل چل سکتے ہیں ہنومان مندر گھومنے کے لیے اگر ہم لوگ جانا چاہیں تو تو ہم لوگ کتنے بجے نکل جائیں آٹھ بجے صبح کیا آپ خالی ہیں مطلب آٹھ بجے صبح چل سکتے ہیں آپ اچھا کوئی نہیں وور واپسی ہم لوگوں کی کتنے بجے ہو جائے گی وہاں سے اچھا نہیں تھوڑا سا اوڈ وہاں پر ٹائم لگانا ہوگا کیونکہ مجھے یہ جو ہے نا وہاں کی بھیڑ باڑ وہاں کی پوجا پاٹھ وغیرہ دیکھنا ہے اور ہنومان مندر کے بارے میں بہت سنا ہے کہ وہاں بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے تو میرے خیال سے جو ہے نا بارہ ایک بجے تک ہم لوگ بارہ ایک بجے تک جو ہے نا ہم لوگ واپسی کر لیں گے ٹھیک ہے نا آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں نا ہاں تو ہم لوگ جو ہے نا اصل میں میم چار لوگ ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ گاڑی بھی بک کر لیجیے گا اپنے گاؤں سے ہی ٹھیک ہے نا اور گاؤں سے آپ ریلوے اسٹیشن آ جائیے گا سپول اسٹیشن پر یہاں سے ہم لوگ ڈائریکٹ ہنومان مندر چلیں گے ٹھیک ہے نا کوئی دقت تو نہیں ہوگی جی بہت اچھی بات ہیں اور کیا نام کہتے ہیں اس کے علاوہ جو بھی آپ کا اماؤنٹ وغیرہ ہوگا آپ گھمانے کا پیسہ وغیرہ کتنا لیتی ہیں او نہیں نہیں میم آپ جو بھی بنے آپ کا آپ آرام سے بالکل بول سکتی ہیں کہ میں اتنا پیسہ لیتی ہوں یا اتنا مجھے چاہیے ہوتا ہے آپ وہ بھی لے سکتی ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے باقی جو آدر پیمنٹ ہوتے ہیں جیسے کہ گاڑی کا کرایہ وغیرہ یا کھانے پینے کا وہ لوگ ہم خود سے ہی پے کر لیں گے ٹھیک ہے نا آپ اپنا ٹائم دے رہی ہیں ہمارے لیے یہی بہت بڑی بات ہے ہے نا میم ٹھیک ہے میم تو فر ان شاء اللہ کل میں بات کرتا ہوں آپ سے اور کل میں آپ کو صبح چھ بجے آپ کو ایک بار ریمائنڈ کر دوں گا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے میم تھینک یو